اسلام وعلیکم جی آپ موبائل ریپیرنگ والے شاپ سے بول رہے ہیں میرے موبائل کا اسکرین ٹوٹ گیا ہے اور مجھے ٹھیک کروانا ہے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جی میرا موبائل جو ہے سمسنگ گلیکسی ایس ٹوئنٹی ون ہے ٹھیک ہے سمسنگ گلیکسی ایس ٹوئنٹی ون ہے میرا موبائل تو اس کا اسکرین کتنے میں لگے گا مجھے لوکل ووکل نہیں لگوانا مجھے اوریجنل لگوانا ہے آپ اس کا ریٹ بتا دیجیے میرے کو نہیں تو دو ہزار دو ہزار میں اوریجنل لگ جائے گا آپ کے پاس مجھے اوریجنل لگوانا ہے میرے کو ویسا نہیں لگوانا ہے کہ پھر سے خراب ہو جائے ایک سال کے اندر اوریجنل لگے گا ٹھیک ہے اور کتنے دن میں مل جائے گا میرے کو یہ دس دن میں مجھے جلدی نیڈ ہوگی کیوںکہ موبائل سب کی جلدی ہوتی ہے تو مجھے جلدی چاہیے ہوگا تو تھوڑا دیکھ لیجیے آپ کے اندر جلدی نہیں ہو پائے گا تو اچھا تو اس کی کوئی وارنٹی جی جی وارنٹی کوئی ملے گا کیا آپ کے پاس خالی اوریجنل اسکرین سے رپلیس ہوگی اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اوریجنل اسکرین کو جی جی نہ ہو پائیں میں مجھے کب اور کتنے بجے لانا ہوگا موبائل اپنا ہوں جی کوئی اپائنمنٹ وغیرہ تو نہیں لینا پڑے گا نا کہ پہلے پیسے پہلے پے کر دوں پھر آنا پڑے گا میرے کو ایسا تو نہیں کوئی سسٹم ہے جی جی ٹھیک ہے تو میں کل میں کل آؤں گا آپ کے پاس اور میرا یہ جو ہے یہ جیک میں بھی پرابلم ہے دقت ہو رہی ہے میرے اس میں چارجنگ لگاتا ہوں بہت دھیرے دھیرے چارج ہوتا ہے اس کے اندر ہوں تو وہ بھی ٹھیک کروانا ہے تو اس کا بھی بتا دیجیے آپ کتنا ہو جائے گا اس کا کتنا لگے گا دو سو روپے اچھا دو سو روپے تو تیز چارج ہونے لگ جائے گا نا دوبارہ جیسے تیز دوبارہ چارج ہونے لگ جائے گا نا جیسے پہلے چارج ہوتا تھا اور پھر کتنے دن میں دیں گے آپ وہی دس دن میں ہی دیں گے واپس جی یہاں پہ جی جی جی ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں ہے آپ دس دن کے اندر دے دیجیے گا کوئی دقت نہیں ہے آپ بس اچھے سے ٹھیک کر دیجیے گا کیوںکہ مہنگا فون ہے تو خراب ہو جائے گا تو دقت آ جائے گی ٹھیک ہے جی جی میں کل آتا ہوں دس بجے دس بجے کے بعد ہی آؤں گا میں تو آپ فون دے کے چلا جاؤں گا آپ دے دیجیے گا میرے کو جب تک ہو جائے گا دس دن کے اندر ٹھیک ہے اسلام وعلیکم